अ अ जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा फैबाय थानाय दाइन मार्च इन्टारनेसनेल वमेन्स डे माने मुलुगनां आइजो सान बेखौ जिल्ला हिसाबैनो जोङो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा दखरा बर' आइजो अनसाय आफादनि लांगोनायावनो खुंनो थाखाय थिग खालामदों बेयाव जों हाबाफारि हिसाबै लागोन से नाम्बाराव जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे जाबाय सेथि हाबाफारि नैथि हाबाफारियाव जोंहा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन बर'फोरनि जि जि आण्डलन बे आण्डलनाव माने जिउ बावनाय बै साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनि गोजोन हास्थायनानै जोङो नैथि हाबाफारियाव मुंख्लं बाउनाय लागोन बेनिफ्राय थामथि हाबाफारियाव लागोन जोङो इन्टारनेसनेल वमेन्स डे बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जों मोनसे आयदा लागोन बे आयदाखौ आथिखालाव आइजोफोरा सोलोंथाय रांखान्थि समाजखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय मा मा बिबान लानांगौ बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमा मेल सेमिनार खुंनाय जागोन दा बे सेमिनाराव जोङो जोंनि आइजो अनसाय आफादनिनो मिरु आबोफनि गाहाइ नेहाथारि बिथां मन्जु बर' बिथांखौ माने फुंखा सुबुं हिसाबै लिंहरनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो से बाजियाव से बाजियाव मोनसे जोङओ गेवलां जथुम्मा खुंबावनाय जागोन बे गेवलां जथुम्मायावबो जोङो टंला कलेजनिनो बिबुंगोरा बिथां डक्टर रिटा बर' बिथांखौ माने आइजोफोरनि सोमोन्दै गोलावै बुंनानै होनो थाखाय जोङो गाहाइ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों बे मोनसे हाबाफारि थागोन आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंनि नैबे नैरोजा नैजिथाम आरो नैजिब्रैयाव जायफोर आइजोफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव माने मोजां खामानि मावनो हानानै सोरजोंबा माने एवार्ड मोन्दों बे एवार्ड मोननाय आइजोफोरखौबो जों बेयाव बरायनाय जागोन जेरै जोंहा थांनाय नैरोजा नैजिथामआव माइनावस्रि दैमारिया लाइमोन पुरस्कार मोन्दों लिरगिरि हिसाबै जुब' पुरस्कार बेखौबो जोङो बरायनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि आयदायाव माने आइजोफोरा बेसेबां जौगानो हादों बेखौ जोङो नागिरै नागिरनानै माने लिस्ट खालामखाबाय बेफोरखौबो जोङो माने फिसा अन्थोब होनानै बिसोरखौ माने बरायनाय जागोन आरो बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय दाइन मार्च इन्टारनेसनेल वमेन्स डेखौ खुंनाय जागोन जाबायना

देह गोजोन्थों